हा मां लाइव मॉडल या रिअलिस्टिक सेटअप ॾिसी करे ड्रॉइंग ठाहीं आहे उहो अनुभव ॾाढो बढ़िया हुओ हिक नओं अनुभव हुओ छो त कंहिं रीअल शइ खे ॾिसी करे कुझु ठाहिण हिकु अलॻि ई मायने रखे थो हुन में असां इहो महिसूस करे सघूं था कि कोई बि शइ कीअं ठाहिणी आहे ऐं असांखे इमेज़ीनेशन न करिणी पएंदी आहे त उहो असांजे लाइ ॾाढो ईज़ी थी वेंदो आहे कि असां ॾिसंदा वेंदा आहियूं और अगरि कुझु चैंज करिणो आहे त हुनजे हिसाब सां चैंज करे सघंदा आहियूं त उहो अनुभव हिकु अलॻि ई अनुभव नज़र ईंदो आहे